हैलो

आप मोबाइल के दुकनदार हैं आपके पास कौन कौन सा मोबाइल है कंपनी किस किस हमको सैमसंग का मोबाइल लेना है सैमसंग का मोबाइल लेना है मिल जाएगा किस रंग में है

फोर जी लेंगे क्या स उसका क्या दाम होगा और माने पाँच हज़ार से आ एक लाख तक अच्छा अच्छा तब इसमें ऐसे इस दाम के अंतर में उसमें क्या ख़ासियत होती है बेशी दाम वाले में अच्छा और और कम वाला में माने सब है कमज़ोर क़िस्म के लोग सब कुछ रहता है हाँ हाँ हाँ हाँ ठीक एँ लगभग दस दस हज़ार का लेने पर चलेगा अच्छा बैटरी वह बैटरी और की गैरेंटी भी देते हैं एक साल और अच्छा तब

यह यू यूटूब भी उसमें उसमें कनेक्ट रहता है माने हर सुविधा है वह सब है उसमें लम सम दस हज़ार माने कम चलाऊ में